खोनायालै हरै थांखादों ए हेलौ औ नों औ हेलौ नोङो दानि बे बड'लेण्डनि सोमोन्दै माबाफोर बुंनो हागोन मा बायदिमोन बड'लेण्डना जोंनो फोरमायनो हागोन नामा बरनायनानै होनो हागोन नामा ए गोदो माबादिमोन गोदो माबादिमोन ओमफ्राय दा माबादिमोन बड'लेण्डना औ औ औ औ औ बेखौनो जों मिन्थिया नालाय नंखायनो दा एसे सोंहर नायदों औ औ औ ए औ औ औ जोंना दे होनबालाय गुमै जों माब्लाबा खिन्था बावबानो जाबाय